हाणे सरकार जे घणी तरकीअ खां पोइ असांखे चोवीह ई कलाक पावर मिलंदो आहे पर गर्मीनि ऐं बरिसातियुनि में अञां बि पावर जी घणी तकलीफ़ थींदी आहे जीअं गर्मीनि में सॼो सॼो ॾींहुं बंदि थींदी आहे तंहिंजे करे घणाईं कमु असांजा रुकिजी वेंदा आहिनि